जोंनि गामियाव हारिमु मोसानाया जोबोर गोनांथार आरो जोंनि गामियाव हारिमुआरि मोसानायनि थाखाय मोनसे ग्रुप बानायनानै दोनदों बेनिखायनो जोंनि गामियाव हारिमुआरि मोसानाया जोबोर गोनांथार आरो बे हारिमु मोसानायखौ जोंनि गामिनि मानसिफोरा गासैबो मोजां मोनो आरो बिसोरो बे हारिमु मोसानायखौ बिसोरो माब्लाबाबो बादा होआ बिसोरो हारिमु मोसानो जोंखौ खावलायो आरो गथ' गथ' सिख्लाफोरखौ बिसोरो ज' खालामनानै मोसानो फोरोङो जोंनि गामियावहाय हारिमुआ जोबोर गोनांथार मोनसे माबा मोनसे गामियावहाय मिथिंफोर जायोब्ला बे मिथिंफोरावबो हारिमुनि मोसानायखौ मोसा होयो बेनिथाखायनो गामियाव हारिमु मोसानाया जोबोद गोनांथार आरो बे हारिमु मोसानाया गामियाव थाथारनांगौ हारिमु मोसानायजों मोनसे हारिखौ सिनायथि होनो हायो बेनिथाखायनो हारिमु मोसानाया जोबोर गोनांथार आरो हारिमु मोसानायजों हारिल' नङा गासैबो जोंनि बर' हारिखौ सिनायथि होनाय जायो बेनिखायनो हारिमु मोसानाया जोबोर गोनांथार